अ बुं

ए मा मा गायगोन मा मा गायगोन सरन' अ दै बानायाव मोजां जागोनना

गायनोब्ला गायदिनि होनब्ला आसार मासाव गायनोसै

आं थांनाय बोसोराव अथ्र' अथ्र' मन मोनदोंलै बिगा अ दा बोथोरनिबो खुरां दोना बोथोरनिबो खुरां दोङो मोजाङालाय मोजां हाफोरा माइआलाय जायोमोनलै बि जागायावहा हा मोजांसोमोन एसे बोरैबा सिलिंदबबाय आरो हा हा है ट्रेक्टरदोलारो सैब्रै सैबा होयो गायनायजों सैबा जायो

ओय हासार होबाय ओइ डि पि पटाश सुपार इउरिया एसे एसे होनायमोन

आथा आथा जालाय लायबाय

हा हा हाया मार अ गोरा जायोलै गोरा जायो गोरा जायो गोरा जायोनो अन्थाइ जायोनो इदिनो हासार होदो सरखारनि हासार एसे बाहायदो डि पि इउरिया पटाश सुनैफोरबो होदो

औ बे अन्थाइ जानायनि थाखायनो सुनै होनांगौनो सुनै सुनै

दे दोनबाय दे